हैल्लो नमस्ते सर सर में सुनील बोल्ला ना डोगरी दा छात्तर ऐं सर में एम ए एम कालेज दा सर में तुसें कि पूछना कि में सोचेदा की अगले साल डोगरी च में केएस दा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दा एग्जाम देना हा ते तुस मिगी सनाई सकने में कि'यां तयारी करनी चाहिदी मतलब डोगरी च केह्ड़ा मिगी सिलेबस लैना चाहिदा बुक्स कुत्थों में वर्चुअल करनी चाहिदी सर सुनील कुमार जी ठीक ऐ अच्छा जी जी अच्छा अच्छा जी जी ठीक ऐ ओके जी सर जेह्ड़ी तुसैं ओ बुक सनाई वीणा गुप्ता हुंदी मैम हुंदी सर जिह्दे च सारा सिलेबस इक्को च ऐ उस बुक दा कोई नाम ऐ कोई यां कुद्दर मिल्लग मिगी ओ ठीक ऐ सर शुक्रिया सर ओके सर